पानिमे तैरलासँ तैरलासँ अच्छा शरीर रहय छै तैरनाइ भी एगो कला होलय तैरनाइ सिखनाइ चाही तैरलासँ शरीर स्वस्थ रहय छै हाथ गोर फैलय छै हाथ गोर फैलय छै पानिमे तैरलासँ अच्छा शरीर रहय छै शरीरके फिटनेस बढ़ल रहय छै योगा होइ छै शरीरमे पानिमे तैरनाइ भी एगो कला होलय तैरलासँ अच्छा अथी रहय छै पानि